جی ہاں میں اپنے باورچی خانے میں مز موجود مختلف برتنوں کے بارے میں ضرور بتانا چاہوں گی میر میرے باورچی خانے میں سب سے اہم چیز ہے گیس سلینڈر اگر یہ ہمارے باورچی خانے میں نہیں ہوں تو اس کے بغیر ہمارا باورچی خانہ بالکل ادھورا اور خالی لگتا ہے اور اس کے بعد آتے ہیں ہمارے باورچی خانے میں برتن جیسے کوکر بھگونا چائے بنانے کی کیتلی چاقو آدی یہ سب نہیں ہوں تو ہم اپنے پسندیدہ چیزیں نہیں بنا سکتے جیسے روٹی بنانے کے لئے ہمیں چمٹا توا بیلن ان سب کی ضرورت پڑتی ہے ہم ان سب کا اہم استعمال کرتے ہیں اور مختلف پکوان بنانے کے لئے مختلف مسالوں کی ضرورت ہوتی ہے اس میں کچھ اہم ہوتے ہیں جیسے نمک چینی چائے پتی لال مرچے دھنیا ہلدی پاوڈر آدی